सुबह हम उठते से ही पानी का उपयोग करते हैं पानी हमें बहुत पानी बहुत हमारे लिए बौहौत उपयोगी है पूरा दिन हमें पानी के उपयोग करना पड़ता है सुबह हम पानी पीते हैं हम गर्म पानी पीते हैं उठते हैं मुँह धोते हैं नहाते हैं फिर उसके बाद हम पान पानी पीते हैं पानी से हम कपड़े धोते हैं बर्तन धोते हैं घर में खाना बनाने में भी पानी का बहुत उपयोग होता है हर चीज़ में हमें पानी की आवश्यकता होती है पानी हम पेड़ों में डालते हैं पानी से हम घर में सफ़ाई करते हैं हम हमारे हाथ पैर मुँह सब पानी से ही धोते हैं पानी से हम कपड़ों को धुलते हैं पानी से हम बर्तनों को धुलते हैं हर चीज़ साफ़ करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है हर पेड़ पौधे पक्षी सभी जीवों को पानी की बहुत आवश्यकता होती है पानी है जल ही जीवन है पानी से बिना हम जीवन नहीं जी सकते पानी के बिना हम जीने का सोच नहीं सकते पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है पानी पानी हर जगह पानी की कमी आ रही है और पानी को बचाना हमारे हाथों में है पानी हम जितना कम उपयोग करेंगे पानी से हमारे सभी चीज़ों का उपयोग थोड़ा कम करेंगे तो हमारे पानी की बचत होगी पानी से हम कुछ हर चीज़ों को आवश्यकता पड़ती है स्व स्वच्छ और साफ़ पानी अब धरती से बहुत ख़त्म होते जा रहा है पानी का उपयोग सभी लोग सभी लोग करते हैं पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है पानी हम दिन भर में सभी चीज़ों के लिए पानी का उपयोग करते हैं हर चीज़ों में पानी का उपयोग होता है खाना बनाने से लेके हर चीज़ों में पानी का उपयोग करता है होता है और हर चीज़ों को धुलने और साफ़ करने में पानी का ही उपयोग होता है